पंद्रहं नवम्बर ॿ हज़ार ॿ अठावीह सितम्बर उणिवीह सौ नवे चारि जुलाई ब हज़ार छह सत जनवरी ब हज़ार नव पंद्रहं दिसम्बर ब हज़ार ॾह